हमारे राजस्थान में बहुत से ऐसे पारम्परिक अवसर आते रहते हैं जहाँ विशेष करके नर्तकिया लहंगा चुन्नी पहनती है और राजपूती पोशाकों का बहुत ही हमारे हम लोग बहुत ही पहनावा हमारा मशहूर है तो विशेष तौर पर नृत्यों पर ये राजपूती पोशाकें पहनी जाती हैं लहंगा चोली पहनी जाती हैं और अच्छे अच्छे नृत्य किए जाते हैं पारम्परिक कपड़े हमारे राजस्थान में ज़्यादा पहने जाते है और यही है कि हमारे राजस्थान सभी अन्य राज्यों से और थोड़ा अलग और सम्मानजनक है